हाँ मैंने मेरे दोस्त को तैरना सिखाया है जो काफ़ी अच्छे तरीके से तैर सकता है अब इस टाइम वो काफ़ी बड़ा तैराकी बन गया है मैं एक बार घूमने गया नदी के किनारे तो मैंने वहाँ देखा कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है तो मैंने उस परस्थिति में कुछ नहीं सोचा और मैं नदी में कूद गया उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस व्यक्ति में बचाने में काफ़ी दिक्कत आई मुझे परेशानी आई लेकिन फिर भी मैं उस व्यक्ति को किनारे पर ले आया और डूबने से बचा लिया ऐसी पर कठिन परिस्थिति में मैंने उसकी मदद की तो मुझे बहुत अच्छा लगा